السلام علیکم اور سب خریت جی میں آپ سے کچھ جانکاری لینا چاہتی ہوں ہم انٹرنیسنل ایئرپورٹ سے جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری لینا چاہتے ہیں جی آپ کچھ بتائیے وہاں کا انفارمیشن دیجیے کیسے جائیں سمجھ نہیں آیا وہاں ہم جا کے پتہ کیے کچھ آپ بتائیے اور نئی نئی انفارمیشن دیجیے کیا ہوگا کیسے ہوگا جی اچھا اوکے اچھا ٹھیک ہے اور کچھ جانکاری دیجیے او اچھا صحیح ہے اب ہم جاتے ہیں وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں اس بات کے بارے میں او اچھا اور وہاں کچھ پتہ کرنا پڑے تو آپ بتائیے ہم باہر جانا چاہتے ہیں انفارمیشن دیجیے اوکے